क'क्राझार जिल्लायाव समाज दावगानाय आरो जौगानायनि बिथांखि मावबिथांखि हाबाफारिफ्रा गोबां सुबिदा दङ बेनि थाखाय बे सुबिदानि थााखाय जेरै मोननो थाखाय जेरै जब कार्ड आइ ए वाइ न' हावरियाफोरनि थासारिखौ बांहोनायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय गान्धी ग्रामिन ज'ज'ना बिदुट कारन ज'ज'ना आयुसमान भारत हेल्ट केयार सिकिम बायदि बायदि गोरिबफोरनि थाखाय सुबिदा मोन्नाय जादों बे सुबिदानि गेजेरजोंनो गोरिब गुन्द्राखौ समाज सिबियारि हिसाबै बाहायनाय मोन्नायफोरखौ बांहोनाय जादों आरो आइजोनि गोहो बांहोनाय हिसाबै आइजोफोरनि दावगानायनि थाखाय आइजो माहारिनो जेरै एन जि एन डि अ बायदिफोराव गोबां सोलोंथाय लानो हायो आरो जेरै खृषि बिज्ञान बायदिफ्रावबो मासे मासे आइजोफोरनि थाखाय मोन्नाय सुबिदा मोनगासिनो दङ बेनि हिसाबै जेरै क'क्राझार सिबिनाय हिसाबै सुबुंफोरखौ हाबाफारिखौ मिथिनाय हिसाबै दावखोनाय हिसाबै जों मोन्नो हादों